अ जोंनियाव दासान्दि सेन औवानि हेबदों जेखाइखौबो औवानि हेबो आरो दाला सान्द्रि बायदि बायदिखौ जों आखाइजोंनो हेबनाय जायो आरो ख'खा बेखौबो जोङो आखाइजोंनो हेबनाय जायो गासैबो जोंनि दा बर' आइजोफोराबो दानाय लुनाय बेखौबो खुन्दुंजों दानाय जादों आरो खायसे खायसेफोरा हानायफोरा मोजां मोजां इन्डास्ट्रियाव थानानै मोजां मोजां जि दानानै फानफैबाय दं आरो खायसेफोरा जेखाइ खबाइफोरखौबो मोजां मोजां हेबनानै बाजाराव फाननाय जादों दिनै जोंनि बेयाव जेखिनि जों सोलिबाय दं गोदोनिफ्राय बे आबादा जोंनियाव सोलिगासिनो दं आरो मोजां माबा जों मावगासिनो दं दा नाथाय सम सम बेनोसै दा रांनि आंखालाव खायसे बायदिफ्रा औवा गैया नालाय औवाखौबो बायनो हाया बेफोराव एसे खस्थ' जायो बेखायनो दा खायसे खायसे खामानिफोरखौ गोबाङानो बादबनानै मावा जाहैबाय मावा नालाय थेवबो दा खायसे खायसेफोरा दा मावगासिनो दं आरो बिदिनो फानगासिनो दं बाजारावबो आइजोफोराबो नुबाय जों दा मोजां मोजां जि दानानै फानगासिनो दं दा जोंनि बेयाव जिखिनि दा सोलिबाय दं गोदोनि बायदिनो एसे सोलिगासिनो दं मोजां गाज्रि दा आरो जोंनियाव दा खायसे खायसे खामानिफोरा ओरैनो गोग्लैसोना दं बेफोरखौबो दा खायसे खायसे फोसाबनो थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा एसे नाजागासिनो दं नाथाय दा हायाखै दा नोंथांमोनहा अननानै इसे नायगिदिंनानै अनसायनानै एसे जोंखौ सुबिदा होयोबा एसे मोजां जागौमोन आरो

जेखाइखौ जों औवानि हेबनानै जोङो जेनेबा देनथाखौ जों फदबो देनथाखौ फदबनानै आरामै जों खना बानायो खनाखौ बानायना जों बेखौ नै दा फ्लास्टिकनाथ' फ्लास्टिकजोंनो खानाय जायो आरो सान्द्रिखौबो जों हेबनानै औवानि हेबनानै जों बेखौबो माव फदबनानै जों खानाय जायो गासैखौबो दा माने मावनाय जायो आरो खामानिफोरखो जेरै दा धारा धाराखौबो जोङो हेबनानै खना मोनब्रै जों खालामना लायो बे खना मोनब्रैखौ जों आरामै थननानै आरामै जों बेखौ फानो